जय झूले असांजो पसंदीदो मौसमु आहे थदि थदि में माण्हूं सुठी सिहतु ठाहे सघंदो आहे शरीर असांजो पचाइ सघंदो आहे गरम शयूं गरम शयूं न असां सुठे नमूने पंहिंजी सिहतु ठाहे सघंदा आहियूं माण्हूं वेंदा आहिनि महाबलेश्वर में हवा पाणी मटणि हूअ जॻह थदि जे लाइ वाकही सुठी आहे असां हुते विया हुआसीं पांजी गाॾी करे त उते असांखे नज़ारो सुठो ॾिसण में आयो सु सुबुह जे टाईम ते असां पंधि बि करे सघंदा आहियूं हुते न थदि में पंधि सुबुह जो ॾाढो सुठो आहे सिहतु जे लाइ हुतां खां पोइ असां स्ट्रॉबेरी जी आइसक्रीम खादीसीं स्ट्रॉबेरी जा शेक पीतासीं न घर में बि स्ट्रॉबेरी जा बक्सा आणे करे मिटनि माइटनि में बि विरहायासीं हुते स्ट्रॉबेरी सस्ती न सुठी मिलंदी आहे पोख ई उते आहे स्ट्रॉबेरी जी महाबलेश्वर में न हुते असां खे नज़ारो जेको ॾिसण मिले थो उहा वाक़े ई ता तारीफ़ जे योग्य आहे न असां थदि में जीअं खजूर थी अ हीअं बि दाणा खाइण सां शरीर खे गर्मी बि मिले थी न आयरन बि मिले थो थदि में माण्हूं जेतिरो पचाइ सघंदो आहे ओतिरो गर्मी में कोन्ह पचाइ सघंदो आहे न जय झूले